सोलोंथाइ आरो साख्रि दैदेनगिरि बिथिङाव जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां दं जोंनि सेंग्रा सिख्लफोरा गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जायो मानो होनोब्ला जोंनि जायगायाव ओ रोंगौथि थानाय सुबुं स्टुडेन्टफोरा मोजां समाव मोजां जब मोना बा जोंनि जायगायाव बा एसेल' फरायनानै थानाय सुबुंफ्राबो मोजाङै गिदिर कम्पानि टम्पानि गैयैनि थाखाय बाहाय हाबनानै बा फरायनानै थाबाबो मोननो हानाय बिथिङाव फैया माने जोंनि जायगायाव इन्दास्ट्रि गैयिनि थाखाय गोजान जायगायाव थांनानैसो मावहैनांगौ जायो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओमफ्रायनो फरायनायनि थाखायबो गोबां कस्त' भुगिनांगौ जायो दा लाइभआ ओरैनो बरबाद जाहैयो जोंनि ओम दैदेनगिरिफोरा बेखौ मोजां दैदेन दैदेननायनि हाबाफारिआव गोबां खामानि मावनांगौ बेखौ आं बुंनो सानो बा गिदिर गिदिर इन्दास्ट्रिफोरखौ जोंनि एरियायाव लाबोनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थिसननानै होनो हानाय सुबिदा बेखौ खामानि मावो बेखौ आं दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो आरो जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बेखार एबा खामानि गैयै ओरैनो लांदां थाया आं बेनि थाखाय ओम बुंनो सानो आरो